चिड़िआघर गुवाहाटीमे चिड़िआघर अइ गुवाहाटीमे चिड़िआघर गेलहुँ लालकिला देखने छी लालकिला गेलहुँ सबतरि पटनामे गेलहुँ ताजमहल देखलहुँ जहाँ जहाँ जाइ छी तऽ चिड़िआघर देखलहुँ तऽ हम अहाँके गो ओतऽ पटनोमे गेलहुँ हँ तऽ देखलहुँ हँ एतहु गेलहुँ हँ एखन मुजफ्फरपुरमे गेलहुँ हँ तऽ देखलहुँ हँ एखन लाल किला देखै छी जहन गुवाहाटी गेलहुँ चिड़िआघर देखिकऽ आओर ताहिके बाद जहाँ जहाँ जाइ तहाँ तहाँ सब अथीसब फँक्शनसब सब देखैत सुनैत ओहिकातसँ ओहिकातसँ फँक्शन देखलहुँ ओहिकात फँक्शन देखलहुँ लालघर देखलहुँ लाल किला देखलहुँ ताजमहल देखलहुँ आओर ताहिके बादमे जाके से एतऽ जाइ छी तऽ दिल्ली गेल छलहुँ हँ दिल्लीमे जाके सब देखलहुँ दिल्लिओमे गेलहुँ तऽ दिल्लिओमे सब देखी दिल्लीमे गेलापरमेसँ एतऽ जाइ कण्ठेमे तऽ कि भऽ जाइ रे बा तहन अहाँके जाइ छिए हम दिल्लिओ गेल छलहुँ दिल्लिओमे सब किछु देखलहुँ हँ जहाँ जहाँ मोन भेल तहाँ तहाँ घुमलहुँ जहाँ जहाँ जे अथी होइए ओहिसबमे जा जाकऽ देखलहुँ तऽ ओहोठाम देखलहुँ पाँच अथीपर देखने गेल रही देखलहुँ लाल किलामे दिल्लिओमे देखलहुँ तऽ जहाँके अथी रहै हवाइअड्डा गेलहुँ हवाइअड्डा देखलहुँ सबटा जा जाकऽ सब देखि लेलहुँ देखै छी सबतरि घुरि अएलहुँ सबतरि आओर आब जे फँक्शन भऽ रहल हँ से पहिने नहि रहै एहि फँक्शनपर आदमी बढ़ैए एहि फँक्शनपर आदमी खुश अइ जे सरकार बहुत किछु केलनि हँ बहुत किछु लोकके देखा रहल छथि पहिने एतेक नहि देखलहुँ एतेक नहि सुनलहुँ एतेक नहि बुझलहुँ घरमे गोँतिआएल रहलहुँ आबके समयमे एहन भऽ गेल जे सब फँक्शन देखा रहल छै लोक फँक्शन देखि रहल अइ घुरि रहल अइ कैलए घरमे बैसल रहू गोँतल रहू आओर कैलए नहि घुमू आओर कैलए नहि देखू आओर सब फँक्शन देखि रहल छी जाइ छी जहाँ जहाँ मोन अबैए तहाँ तहाँ घुरि अबै छी जे चल भाइ सरकार बेटा अइ सरकार बेटा घुरा रहल अइ सब फँक्शन देखा रहल छथि देखै छी सबकिछुमे एहिलए बेटा पुतौहुके मुँह नहि तकै छी निकलि जाइ छी देखिकऽ आबि जाइ छी जाएब देखऽ एखन अथीपर गेलहुँ तऽ नओ तल्लापर चढ़ि गेलहुँ खूब देखी